गेलेमु गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनो गावजों गाव गोरोबलायनानै थानायाव आरो रंजानाय बाजानाय आरो देहाखौ गोख्रों लाखिनायाव गोबाङैनो मुलाम्फा होयो होननानै आं सानो नाथाय गुबुन फारसे नोजोरै नायोबा नुनोबो मोनोदि आथिखालाव गामियानो जा नोगोरावनो जा गेलेमु गेलेनायनि बेलायाव जोंनि गेजेराव गोबां जौगाखांसिनाय नुनो मोनबाय गामि आरो नोगोरफोरनि फ्रायनि गोबां गिदिर आरो गोजौ थाखो आरो गेलेमु गेलेहैनो मोजां गेलेगिरिफोरा गोबां खाबु मोननाय नुनो मोनसै बे बायदिनि थाखाय गेलेमु गेलेनाया जोंनि देरफुनाय लाइमोनफोरखौ गेलेमु गेलेनायाव गोसो गोदुं खालामदों आरो जौ जानाय आरो गावजोंगाव गोरोबलायनानै थानायाव हेफाजाब होदों